कार्य स्थलपर जखन हम अबै छी आ टकराव कठिन परिस्थिति रहै छै तऽ जहाँतक भेल अपन मूँहके बन्द कयने आओर हुनकासँ कहै छियनि नहि किछु काल अपने शान्त रहू या हमहीँ ओहि जगहसँ कनि हटि गेलहुँ ने हम रहब ने हम अपना विरोधक बात सुनब जँ जगह परिवर्तन जखनहि हमर जे भ्राता रहथि ओ हुनकर सिद्धान्त रहनि जे बड्ड तामस हुए तऽ कनि जल पी ली बुझलहुँ आ ओहूसँ जे देखी नहि आब हमरा मारि पीटवला स्थिति यए तऽ स्थानसँ हटि जाय ई एकटा नैतिक अपन विचार हम कहै छी ई महापुरुषोके रहनि जे नहि काज तऽ हेतै दुनू गोटाके बीचमे लेकिन टकराए कऽ कपरफोड़ी कए लेब तहन तऽ तामस नमक आओर मसालाके तऽ दिन राति सेवन तऽ करय पड़ैए एहि जीवनके लेल ओहन महात्मा एखन हम नहि बनलहुँ हेँ जे निमक आओर तेलसँ वञ्चित भए जाय कोशिश करै छी ओहिमे बिलकुल हम बीस वर्षसँ सर अपनाकेँ से वैष्णव विभागसँ चलि रहल छी